अऽ हमसभ तऽ माछ मारैले छी एतऽ माछके जे जाल फैल छै फैलाबऽ ले छियै तऽ हमसभ तऽ व्यवस्था करै छी जाल लेल मऽ नावके व्यवस्था करबै जालके व्यवस्था करबै नावपर चढ़िकऽ तकर बाद जे पूरा पोखरिके फैलेबै माछ मारथिन तऽ लेथिन तऽ ओहिके हमसभ करै छियै तऽ ओ सभ लऽ जेथिन तऽ अपन बेचथिन करथिन आओर हमसभ तऽ घरमे छियै तऽ हमसभ तऽ बनेबे करबै माछके बनेबै धोबै कटबै तकर बाद हमसभ तरै छियै तब बनबै छियै आओर ओ सभ जेथिन तऽ अपन बाहर बेचथिन तऽ हमसभ तऽ घरमे कऽ कऽ रहै छियै हमसभ तऽ माछ मारै छियै तऽ जाइ छी तऽ नऽ नाव के व्यवस्था करै छियै तऽ पूरा पोखरि अथी करै छियै जाले फेकै छियै तऽ मारै छियै फेन निकालै छियै तऽ पकड़िकऽ धरै छियै तकर बाद लबै छियै तकर बाद कटै छियै तकर बनाकऽ तकर बाद धोकऽ धाकऽ तरै छियै तऽ बनोबै छियै ओ सभ लऽ जाइ छथिन तऽ पूरा बेचै छथिन करै छथिन तहनसँ तऽ ओ ओहे करै छियै च व्यवस्था करैत रहै छियै नावके लेल जालके लेल करै छी तऽ पूरा हम सभ ओहिमे रहै छी तहनसँ तऽ पूरा पोखरि बिछोबै छियै पकड़ै छियै हुनका निकालै छियै हुनका जालके तऽ ओइमेसँ निकालै छियै तकर बाद हमसभ घरमे लबै छियै तऽ बनोबै छियै बनाकऽ सभचीज धोकऽ धाकऽ करै छियै ओ सभ लऽ जाइ छथिन तऽ बाहर अपन बीछ लै छथिन करै छथिन